हेलो यस बताईए सर अच्छा हमको आइस क्रीम चाहिए थी या फिर बहुत सारी आइस क्रीम्स चाहिए थी अच्छा फ्लेवर चाहिए था देखो हमारी जो सोप है उस पर ऑलमोस्ट सारे फ्लेवर अवलेबल है जो भी हैं दुनिया में सारे फ्लेवर अवलेबुल हैं वह सारे अवलेबल हैं हमारी शॉप पर तो आपको एक तो आइ मीन कै किस टाइप का फ्लेवर चाहिए जैसे जैसे इस्ट्रोबेरी फ्लेवर में चाहिए चॉकलेट चाहिए ब्राउनी चाहिए ऑरेंज में चाहिए उसके एकॉर्डिंग बताओ आप किस फ्लेवर में चाहिए हाँ ऑरेंज फ्लेवर में मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है ऑरेंज फ्लेवर की जो हमारा एक पैक आता है फैमिली पैक उसमें हम दस से बारह लोग आप आराम से आइस क्रीम खा सकते हैं उसको उस पैकेट का हमारा जो नॉर्मल चार्ज है वह पाँच सौ रुपये हैं वह मैंने आपको ज़्यादा लेने के लिए बताया पान सौ ऐसे तो हम नॉर्मली सिंगल पीस तो देते ही नहीं हैं छः सौ सात सौ रुपये लगते हैं तो वह आप बोल रहे हो कि हमें ज़्यादा लार्ज क्वाट्ली क्वालिटी क्वांटिटी में चाहिए इसीलिए मैंने उसकी पाँच सौ रेट बताई है आपको एक पैकेट भी उसमें दस से बारह लोग आराम से आइस क्रीम खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है

तो कहाँ कहाँ पर लेना है आपको यह नाग तो पर नागौर में ही लेना है क्या आइस क्रीम अच्छा हाँ बिल्कुल देखो हमारी जो है हम होम डिलीवरी भी करते हैं तो आप अगर हमें भाई इच्छुक हैं तो आप हमें अपना एड्रेस मैसेज कर देना हम आपकी जो लोकैशन पर हैं वह आपको पहुँचा देंगे और आप चाहो तो आप आकर भी ले सकते हो चलो ठीक है ओके ओके हो जाएगा सर आप आ जाना कल ठीक ठीक थैंक यू